अ हेल्ल' खुलुमबाय

आं मिथिनायाव आंनि जोनोमाथ' माने फिफ्थिटुसो नाइन्टिन फिफ्थिटु खिन्थु गोदोनि जायफोर बोराइ बुरिफोर दङमोन बिसेसखरि आफा आफाजों जिरायफानानै जिखिनि मोनदांदों मिथियो बेखिनिखौ होनोब्ला जों बेवहाय रायजो जानाया गोबां बोसोर जाबाय नाथाय जों बेनि मारमोन होनबा बेयावनो गिबिनिफ्राय दंमोन बेफोरबो बुंजाया मानो होनोब्ला उदालगुरि ओनसोलनि मानसिफोरा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय हमनानैला खायफाया फैदों धुबुरि गवालपारानिफ्राय बै समनि गवालपारा उनाव जायो क'क्राजार द्रिस्ट्रिक्ट आरो धुबुरि द्रिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय खायफाया फैदों नैबे माबानिफ्राय कामरुपनिफ्राय कामरुप औ बै समनि कामरुप आरो दानि बाकसा आरो खायफाया फैदों माबानिफ्राय ओइ मा होनगोन फस्सिम बंग' आरो ओमफ्राय सोनाब बंग'निफ्राय खायफा बिदिनो ओरै नेपालनिफ्रायबो फैनाय दं बै खायफाया फैदों खोलाहानिफ्राय नगाव बारनानै फैनाय गोबां दङ नैबे माबानिफ्राय मा होनगोन बे नैबे खारुपेटिया कौपाटि खारुपेटिया बे लामाजों बेजों मोनसे समाव बेवहाय माबाबो दंमोन जा नाव माबाफ्रा जाहाज घातनि दंमोन बे सिलघात बायदिसिना बेफोरनि बेसिभाग फैनानै थाफैनाय सुबुंफोर दङ बे माइबारि एरिया रौथा एरिया उदालगुरि एरिया बा जोंनि बै आमबाब एरिया ओमफ्राय नैबे खसुगिलसो आरो माबा दिमाखुसिसिम दा बे जिफोर दङ जों गोदोनि थिलिखौ जोंखौ सानजारि होननानै सानना लायो सानजा आरि माने जोङो बै सानजानिफ्राय फैनाय ओइ सिगांनि दिमाफुर राजा दिमाफुरनि बा कासारनिफ्राय फैनानै कार्बि आंलं बेथिं फैनानै नैबे नगाव जिल्लायाव थानानै नगाव जिल्लानिफ्राय ओरै मरिगाव नगाव जिल्लानिफ्राय फैनानै जों हयथ' हाबफैदों जानो हागौ आरो बे मोनसे साननाय औ जारिमिन लिरनाय गैयाब्लाबो बे मोनसे साननाय साननायबो आरो जोंहा बे माने बेनि बेफोर रोखा खालामनो थाखाय खायफा दखुमेन्ट दङ जायखिजाया जों गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेवहाय फैबाय फैनानै थाफैनाय दानियाबा नोंथाङा जिथु सोंदों उदालगुरिनि एरियानि जिथु जारिमिन बे जारिमिना नों जुदि गोदान मुगाखौ जुदि सानोब्ला ब्रिटिशनि दिनाव जेब्लानोखि अथरह बाजि थारमाने अथरह फनसास जिदाइनजौ बाजि मायथाइसोआव मोनसे जारिमिन दङ बेनिफ्राय एकदम आपटु माबासिमहालागै नाइनटिन फरटिन सिमहालागै मोनसे जारिमिन दं बे जारिमिना जाबाय मिशनारि जारिमिन मिशनारि जारिमिननि समाव जेब्लानोखि बेवहाय फैनानै ख्रिस्थियान धोरोमखौ फोसाव फैदोंमोन बे समाव फैदोंमोन जि आर केमफासाव हाबफैदोंमोन जेरै गोबां बिदिनो ख्रिस्थियान मिसनारिफोर फैदोंमोन आरो फैनाय समाव जों बेवहाय मानसि बर' सुबुंफ्रा दंमोन दा बर' सुबुंफ्रा बै समाव दंमोनब्ला जों बेनि सिगां दंमोन थारमाने बेनि सिगां होनोब्ला जों बधय आहम राजानि दिनाव आहम जेब्लानोखि हाब्बाय जों दङमोन दिमाफुर खासफुर बायदि बिथिं बे मरिगाव सरिगाव बिथिं दंमोन नालाय जों बिसोरजों जेननानै बिसोरनि गाग्लोबनायाव गोदो जों बिथिं खारबोनाय जादों आरो फैनानै जों दिनै बेवहाय थाफैनाय जादों दिनैनिफ्राय औ दे दे